हूअं त ॾिठो वञे त नृत्य करण हिक सुठी ॻाल्हि आहे असांजे शरीर जी जेका आहे सा कसरत थी वञे थी पर ख़ासि करे जॾहिं औरतूं नृत्य कनि थियूं त के जेके हूंदा आहिनि उहा कला जी नज़र खां सवाइ पंहिंजी अखियुनि खां ग़लति नज़र सां ॾिठनि त पोइ कंहिंजी नज़रुं केड़े हिसाब सां हुजन कंहिंजी नज़रूं कहिड़े हिसाब सां हुजनि केर उन्हनि जी कमर ते ॾिसंदो आहे केरु उन जी शिकिल ते ॾिसंदो आहे अलॻि अलॻि भावनि सां जेके आहिनि सो ॿियनि जी अहिड़ियूं नज़रुं हूंदियूं आहिनि त उहा ग़लति धारणा चइजे या इंसान जो विकार चइजे त असांखे उहो संभालणु खपे अहिड़नि माण्हुनि खां पाण खी पासीरो थियणु घुरिजे